बांयतल्यान उदक कशें काडटात हाचेर म्हाका दिसता प्रत्येकाक ज्ञान आसतलें कारण एक काळ आशिल्लो ज्या वेळाचेर आमी फक्त बांयचे उदक काडटालें आनी बांयचे उदकानूच म्हणचे बांयचें उदकूच आमी वापरताले तर मागीर ताच्या उपरांत नळ आयले लोक नळाचेर अवलंबून रावपाक लागले पयलीं घर बांदले जाल्यार घराच्या कुशीक एक बांय आसचीच पडटाली किंवां गांवचे सगळे लोक एकठांय जावन आपले गांवा खातीर एक बांय आपल्या वाड्या खातीर एक बांय तयार करताले गांवांतल्यो बांयो म्हणजे एक बांय जर सुकली जाल्यार दुसरी बांय अश्यो कितल्योश्योच बांयांचे म्हणजे ऑप्शन्स आसताले पूण आतां बांयो खूब कमी प्रमाणांत आमकां पोवपाक मेळटा म्हणजे तरणी जर पिळगी पयली जाल्यार तरण्या पिळगेक बांय दाखयतले जाल्यार बांयो गांवांनी नाच म्हणजे शारान ना ती नाच गांवांनी बी आतां खूब उण्यो जावपाक लागल्या आसा त्योय बांयो पुरोवपाक लागल्यात बांयचे उदक एका टायमाचेर आमी तो घाडो आसतालो तो घाडो लावप ताका दोरी आसताली ती दोरी आनी कळशी घालून आमी बांयचे उदक काडटाले पण आतां खुबशे जाणांनी मोटर बसयल्यात कांय जाग्यांचेर उदकाची वेवस्था अजुनीय जावुंना त्या जाग्यांचेर लोकांनी मोटर हाडून बसयल्यात आनी मोटर बसोवन ते टांकेन डायरेक्ट वयर उदक व्हरता आनी त्या टांक्येंतल्यान मागीर सगळ्यांच्या नळांनी येवपाक लागल्या कांय लोक मोटर बसयल्यात कारण उदक आतां काडप शक्य जायना किंवां कामा खूब सोंपी जावपाक लागल्यां बेगीच्या बेगीन उदक टांकेंत पावता आनी टांकेंतल्यान मागीर तें आपल्या घरांनी येता म्हणून पूण ज्या वेळाचेर दोऱ्येन उदक काडटाले तो केदो व्हडलो व्यायाम आशिल्लो प्रत्येका खातीर म्हणजे एक तर भलायकी बरी उरताली वेगळे तरेचे व्यायाम करपाची गरज आसनाशिल्ली आनी तेन्ना लोक चड काळ जगतालो पूण आतां आतां आमकां सगळें म्हणजें सोयीचें जाय सगळें बेगीच्या बेगीन जाय बांयचें उदक काडप तर आमी बंद केलांच ताका लागून एक एक्सरसायज तर बंद जालोच पूण जें आमी हेल्दी उदक खाताले तें सोडून आतां आमी क्लोरिनाचें उदक पिवपाक लागल्यात कारण नळ घरांत आयिल्ल्या कारणान सगळें क्लोरिनूच आनी तें क्लोरीन आमी दिसाच्या दिसा पीत आसात आनी आमची भलायकी बिगडत आसात पूण जें फिल्टर जावन आमच्या मातयेंतल्यान येतालें जें नैसर्गीक तरेन फिल्टर जातालें तें आतां खंय तरी बंद जालां पूण तरी सुद्दां जर मोटर लावन कांय लोक अजुनीय जर तें उदक वापरता आसत जाल्यार तांची भलायकी बरीच उरता आसतली आनी भलायकी बरी उरपाकूच जाय कारण ते क्लोरिनाचें उदक पिनात खरें नॅच्युरल जें उदक म्हणटात तें उदक तांकां मेळटा आनी अशे तरेन जर कोणाकूय आपल्याली जर बांय सांबाळून दवरपाक मेळटा आसत जाल्यार ती तेणें सांबाळची कारण आतां सरकार बांयो मारपाक सुद्दां परमिशनां दिवपाचो बंद जाला कारण कितलेशे म्हणचे सॅप्टीक टॅंक्स आयल्यात संडासाच्यो टांक्यो आयल्यात सो ताच्या खातीर बांयो मारतना विचार करचो पडटा की बांय खंय मारपाची जर आसा जाल्यार ती जपपाक शिकपाक जाय कारण बांय कितलेशेंच जाणांनी पुरोवपाक लागल्यात तातूंत भितर कचरो पडपाक लागला पयलीं काळ आसतालो त्या वेळाचेर मे म्हयनो आयलो की बांय एकदां उसपुवप जाताली निवळ करप जाताली आनी मागीर परत झरे येताले बांयक मेळटाले बांय परत भरताली आनी बांय वापरप जाताली गांवचे लोक एकठांय जाताले त्या निमतान ह्या कामा खातीर आतां हे कांयच प्रकार आमकां पळोवपाक मेळना पण जांचे कडेन आसा तांणी तरी ती सांबाळून दवरची म्हाका तरी दिसता की इलेक्ट्रीक मोटर लावूं किंवां दोऱ्येन उदक काडूं म्हणजे राजवांनी उदक काडूं कशेंय काडात पूण बांय वापरात तुमचे कडेन आसा जाल्यार